बिहारके सांस्कृतिक तुलना भारतके अन्य राज्यसँ सांस्कृतिक तुलनासँ बहुत अलग छै जेनाकि बिहारके भाषाके तौरपर बिहारके भाषा जादातर मैथिली बोलल जाइ छै बिहारमे तऽ मैथिलीके जे हय छै बहुत मधुर भाषा छै जेना अगर हमे अहाँके डाँट भी रहल छी या अच्छासँ बात नहि करी रहल छियै तऽ अहाँके ई बात लागत नहि मनमे कि हमरासँ खराब बात करै छै या हमरा खराब बोली रहलो छै बुरा नहि लागत अहाँके आओर बाँकी जेनाकि पर्व छै तऽ बाँकी राज्यसँ भी बिहारके पर्व अलग छै जादा लोकप्रिय छै जेनाकि बिहारके सबसँ लोकप्रिय पर्व जे छै उ छठ छै जकरा कि महापर्व कहल जाइ छै एकरामे जे छै ने सूर्य भगवानके पूजा होइ छै आओर सूर्य देवताके पूजा होइ छै डूबता हुआ सूर्य आओर फेर अर्घ्य देल जाइ छै फेर सुबहवला अर्घ्यमे उगता हुआ सूर्यके अर्घ्य देल जाइ छै आओर सबसँ फेर लोकप्रिय जे छै छठके बारेमे उ छै छठके प्रसादमे ठेकुआ आओर बिहारके ठेकुआ जे छै ओहो काफी फेमस छै अहाँके बाँकी फेर शारदा सिन्हाके गाना आओर फेर जब विवाहिक रीतिरिवाजके बात होइ छै तऽ बिहारके शादी भी बहुत अलग होइ छै ओकरामे अलग अलग रीतिरिवाज होइ छै जेनाकि बिहारके लोकगीत होइ छै मतलब अलग गीत होइ छै शादी वगैरहमे बांकी सांस्कृतिक विविधता भी छै जेनाकि मतलब हमर जे दोस्त छै उ बेसी जातिवाद नहि होइ छै जेनाकि हमर बहुत सारा अइसन दोस्त छै जेकि मुस्लिम भी छै ओकरो घरपर हम जाइ छियै ओकर कोनो पर्व होइ छै जेनाकि ईद सब होइ छै तऽ हमहूँ ओकर घर जाइ छियै ओहो हमर घर आबै छै आओर ईदपर हम ओकर घरपर बिरयानी खाइ लए जाइ छियै छठ होइ छै तऽ उ हमरा ओतऽ छठमे आबै छै ठेकुआ खाइ छै दीपावलीमे आबै छै से तऽ बिहारके बात ही अलग छै बाँकी राज्यसँ